دیہی علاقوں کے کسانوں کو بہت زیادہ مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے کہ دیہی علاقے کے جو کسان ہوتے ہیں ان کے پاس رقم موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے ان کے پاس پوری رقم نہیں ہوتی جس سے وہ اپنے کھیت میں اچھے سے اچھی کھاد اور اچھے سے اچھے بیج ڈال سکیں ان کی جتنے پیسے ہوتے ہیں وہ اتنے ہی میں چیزیں لے کر آتے ہیں اور اپنے جیسے کہ بیج ہو گیا اور کھاد ہو گئی وہ اپنے کھیتوں میں ڈالتے ہیں آج کل ایگلی ایگریکلچر میں اتنی ساری مشینیں آ گئی ہیں کہ ہر از ہر کسان اسے افورڈ نہیں کر سکتا جیسے چارا کاٹنے والی مشین سنچائی کرنے والی کھودنے والی ہر طرح کی مشینیں آ گئی ہیں جو کافی مہنگے ملتی ہیں اور ہیوی بجٹ والے کسان ہی انہیں خرید سکتے ہیں دیہی علاقوں کے کسانوں کا بجٹ بہت زیادہ ہائی نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ان مشینوں کو نہیں خرید سکتے اور انہیں دن رات اپنے کھیتوں میں محنت کرنی پڑتی ہے اور وہ دن رات محنت کر کے اس فصل کو اگاتے ہیں جوکہ کافی اچھی ہوتی ہے پر بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ موسم خراب ہونے کی وجہ سے جیسے کہ باڑھ سوکھا یا اولے پڑنا یا بہت ساری ایسے موسمی طوفان جن کی وجہ سے ان کی فصل خراب ہو جاتی ہے اور ان کے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں بچتا ہے قرض لینے کے علاوہ جس کی وجہ سے ان کی دیہی کسانوں کی حالت اور خراب ہو جاتی ہے اور وہ اپنی کھیتی پر زیادہ دھیان نہیں دے پاتے جس کی وجہ سے ان کی کھیتی بھی خراب ہو جاتی ہے دیہی کسانوں کے حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس نہ ہی تو اچھے سادھن ہیں نہ ہی اچھی جگہ نہ ہی اچھے بیج نہ اچھی مشینیں جس سے کہ وہ اپنی کھیتی کو بہتر بنا سکیں کچھ کسان جو دیہی ہوتے ہیں پر ان کا بجٹ کافی ہیوی ہوتا ہے پرنتو جو دیہی کسان نارملی ہوتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اپنی کھیتی پر اپنے آپ ہی کام کرنا پسند کرتے ہیں ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوتا ہے کہ وہ مشینیں لے آئیں یا کچھ بھی ایسی چیز جو الیکٹرانک ہو کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے ان کا بجٹ کافی ہائی ہوتا ہے اسی لیے دیہی کسان ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور کافی زیادہ اگر انہیں پیسوں کے معاملے میں دیکھا جائے تو وہ کافی حد تک پیچھے رہتے ہیں